میرا سب سے پرتعیش سفر شمالی ہندوستان کی پہاڑی علاقے مسوری کا تھا یہ س سفر نہ صرف خوبصورت مناظر کی وجہ سے یادگار رہا بلکہ اس میں شامل سہولیات اور پرسکون ماحول نے اسے خاص طور پر دلکش بنایا ہم نے ایک لگزری ریزارٹ میں قیام کیا جو کہ پہاڑوں کے بیچ واقع ہے صبح کا منظر جب دھند آہستہ آہستہ سورج کی روشنی میں تحلیل ہوتی ایک خواب جیسا لگتا تھا وہاں کا کمرہ کشادہ آرام دہ بستر اور بڑے شیشے کی کھڑکیوں سے برف پوش پہاڑوں کا نظارہ واقعی کسی فلمی سین کی طرح تھا اس سفر کی خاص بات یہ تھی کہ ہمیں ان ہر دن کچھ نیا اور خاص تجربہ حاصل ہوتا ایک دن پرائیویٹ بون فائر دوسرے دن سپا تھریپی اور تیسرے دن گائڈ س ہائکنگ کی اس علاقے کی وہاں کا مقامی کھانا جو خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ذائقہ میں لاجواب اور آنکھوں کو بھاتا تھا دلکش بنانے والی سب سے بڑی چیز سکون اور قدرتی حسن کا وہ امتزاج تھا جو ہمیں روز مرہ کی مصروف زندگی سے بالکل مختلف دنیا میں لے گیا یہ نہ صرف جسمانی آرام بلکہ ذہنی تازگی کا ذریعہ بھی تھا یہ سفر مجھے آج بھی اس لیے یاد ہے کیونکہ اس نے مجھے نہ صرف آرام دیا بلکہ قدرت سے ایک گہرا تعلق محسوس کرایا ہے اور یہی اسے میری زندگی کا سب سے پرتعیش اور دلكش سفر بناتا ہے